हम अपना घरके बगलमेसँ दोकानपरसँ तेल लेली निहार तेल खरीदके ओहिमे हम ठगा गेली तेल एक्सपाइर डेटवला हमरा दऽ देलक एहिसँ हमरा बालमे माथामे बहुत सा बाल उड़ै लगल तेल बहुत ही खराब हमरा दऽ देलक एहिसँ हम ई निहार तेल लऽ कऽ ठगा गेली एहि लागी अहाँसब जब तेल खरिदू तब ओकर एक्सपाइरी डेट देखि लेम तब खरीदम एहिसँ ई हैत कि अहाँके मस्तिष्कके बाल बचल रहत तेल कभी भी अहाँ लगाउ अच्छा कम्पनीके लगाउ हॉलमार्क देखलू एक्सपाइरी डेट देखलू ईसब देखिकऽ अहाँ तेल खरिदू कियाकि निहार तेल हम खरीदली हम ओहिमे बड़ ठगा गेली एहि लागी अब हमरासँ गलती हो गेल अब हम आगे चलिकऽ तेल खरिदैसँ पहिले ओकरा एक्सपाइरी डेट देखम एहिसँ ई हेतै कि हमर बाल सुरक्षित रहत हमसब तेल लगबै छिए बालके सुन्दरे करै लागी ने जब हमर बाले सुन्दर नहि होइ जब बालेसब उड़ि जाइ तऽ तेल लगेलासँ कोन फाइदा एहि लागी हमेशा तेल खरिदू तऽ ओकरा देखि समझिकऽ हॉलमार्क एक्सपाइरी डेट ईसब देखलू तब खरिदू आओर हमेशा नवरतन तेल लगाउ ईसब लगेलासँ मस्तिष्क ठीक रहै हइ